चोवीह जून उणिवीह सौ एकटीह ॾह अप्रैल उणिवीह सौ ॿाहठि चोवीह जुलाई उणिवीह सौ चौरासी सत्रहं मई उणिवीह सौ टियानवे अरिड़हं जुलाई ॿ हज़ार चोवीह